آرٹ كے شعبے میں ڈیجیٹل اثر و رسوخ نے حالیہ برسوں میں فن اور فنكاروں كو بہت بڑے تبدیلیوں كا سامنا كرنا پڑا ہے ڈیجیٹل ٹیكنالوجی نے نئے اوزار فراہم كیے ہیں جو كہ آرٹسٹس كو خلّاقیت میں اضافہ كرتے ہیں آرٹسٹس اب تصویری اور ملتی رنگ كو بہترین طریقے سے بیان كرنے كے لیے ڈیجیٹل ٹولس كا استعمال كر رہے ہیں اس كے علاوہ آرٹ گیلریوں اور میوزیمز ڈیجیٹل میڈیا پر بھی منتقل ہو رہے ہیں جس سے عالم بھر میں لوگوں تک فن كا رسائی ممكن ہوا ہے یہ ایک نئی تعاملی تجربہ فراہم كرتا ہے اور فن كو مختلف لوگوں تک پہنچانے میں مدد فراہم كرتا ہے یہ تبدیلیاں فنكاروں كو نئے مواد اور اوزار فراہم كر كے ان كے ارتقاء میں مدد فراہم كر رہی ہے لیكن یہ ساتھ ہی چیلنج بھی لے آئی ہیں جیسے كہ ڈیجیٹل پارٹی سیپیشن اور اثرات كی بڑھتی مقدار